हलो ए ओला मां रमेश ड्राइवर था ॻाल्हायो साईं पंज मिंट थी विया तव्हां आया कोन आहियो मूंखे एयरपोर्ट वञिणो आहे ऐं मां झूलेलाल मंदर जे साम्हूं बीठो आहियां जेकी तव्हांखे लोकेशन ॾिनी आहे ॾह मिंट ॿिया लॻंदा साईं जल्दी अचो न त देरि न थी वञे ठीकु आहे साईं महिरबानी